अॼुकल्ह जे ॿारनि खे कुझु चई नथा सघूं छो की ॿारनि खे टैक्नोलॉजीअ जो जामु असरु थो पए असांखां वधीक मो मोबाइल ॿार यूस कंदा आहिनि ॿारनि खे अॼुकल्ह कुझु गेमूं ॿाहिरि सतोलिया रांदि गेम सभिनि खां यूस टैक्नोलॉजी जो थो थिए पियो ॿारनि खे कुझु चई नथा सघूं पिया वधीक ई मोबाइल यूस कनि था सॼो ॾींहुं ॿारनि जे हथ में मोबाइल पिया आहिनि छा था करे सघूं टैक्नोलॉजी जो असरु असांखां वधीक ॿारनि खे आहे ॿारनि खे बचाइण लाइ असांखे उन्हनि खे ॿाहिरि गेम्स कराइणु खपनि पाण खे माउ पीउ खे बि टाइम कढी करे असांखे ॿारनि सां गॾु गेम करणु खपे वॾनि जो बि आहे त ॿारनि सां गॾु वेही रांदि कनि त उन्हनि जे उन जे करे ॿार थोरो घटि यूस कंदा टैक्नोलॉजी टैक्नोलॉजी यूस करण सां पंहिंजो मनु खर दिमाग़ु ख़राबु थो थिए चश्मा था अची वञनि सभु कुझु पंहिंजो शरीर ते असरु थो पए पियो सभु ॻाल्हि ते असरु थो पए पियो घणो टैक्नोलॉजी यूस न करणु खपे